हलो डीसेंट होटल मुंहिंजो नालो मोना भागवाणी आहे मुंहिंजे घरु काफ़ी महिमान आया आहिनि ॾह ॿारहं त मूंखे इंडियन फूड खपे त मां तव्हांखे सब्जियूं ऐं रोटियूं लिखायांव थी पई तव्हां मूंखे इन एड्रेस ते मोकिलिजो मां तव्हांखे पंहिंजी एड्रेस बि ॾींदीमांव ठीकु आहे मूंखे तव्हांजी होटल जो त मां ॿुधो आहे कि कॉफी फेमस अथव मां पहले बि खाई चुकी आहियां त मूंखे तव्हां सब्जियूं तव्हां लिखी वठो कि मूंखे कहिड़ी कहिड़ी सब्जी खपेनि या रोटी और इहे सभु लिखो मूंखे पनीर जी सब्जी खपे टे प्लेटियूं और मिक्स वेज खपे ॿ ॿ प्लेटियूं और टे दाल मखनी खपेन टे जीरा फ्राई खपेनि और ॾुध बि खपे ॾुध में तव्हां मूंखे हा न सत अठ गिलास ॾुध जा मोकिलिजो और रुमाली रोटी बि अठ रुमाली रोटी खपेन और इहे सभु मूंखे मिक्स करे करे हिकु पार्सल में हिन एड्रेस ते मोकिलिजो और मिठे में गुलाब जामुन ठीकु आहे इहे सभु मुंहिंजे हिन एड्रेस चेलाराम सोसाइटी में जय चेलाराम सोसाइती में मोकिले छॾिजो हा ठीकु आहे जय झूलेलाल